जय झूलेलाल जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु जी जी जी जी जी असांजो जेको रेस्टोरेंट आहे उहो त तहां इहो इंदिरा नगर में अठारा बटे चारि सौ चौदह जे साम्हूं ई अथव मतिलबु अठारा बटे चारि सौ चौदह ते ई अथव अगरि तव्हांखे एड्रेस नथी मिले पहुचो त बी ब्लॉक ते तव्हां पुॼो उन खां सिधाई में वेंदव साम्हूं नज़र ईंदव औरि बाक़ी खादे पीते जी हा हा जी खादे पीते में तव्हांखे हर वैरायटी मिलंदव पूड़ियूं मिलंदव हर तरीक़े जी पूड़ी तव्हां खाहिण चाहियो या सिंधी खादो सूड़ी लोलो जेको खाइणो हुजेव पनीर बटर मसाला जेको खाइणो हुजेव पालक पनीर हर वैरायटी जो अथव खादो और चांवर तव्हांखे हर तरीक़े जा जीरा राइस मिलंदव बिरयानी मिलंदव फ्राइड राइस मिलंदव हर तरीक़े जो खादो अथव हेस तईं की असां डोसा वग़ैरह बी प्रोवाइड कराईंदा आहियूं

छा था चओ पार्सल हा हा हा असां थाली मोकिलंदा आहियूं औरि थाली पैक थी करे हिकदमु बढ़िया फ्रैश थाली हूंदी आहे पैक थी करे गरमा गरम पुॼंदी आहे हाणे तव्हांजो अगरि दूरि हूंदव त हुन हिसाब सां पैकिंग थोरी बढ़िया करे भेजणो पेंदो न त पैकिंग त हूअं बि असांजी ॾाढी बढ़िया हूंदी आहे तव्हांखे पूरी मिलंदव थाली थाली में तव्हां सभु कुझु सलाद रोटी दालि चांवर फुलिको औरि तव्हांजो सब्जी सब्जी जी ॿ ॿ वैरायटियूं हा जी जी न तव्हां असांजी रोटी खाईंदव त चवंदव किथां जी रोटी आहे छोकी हेतरी सुठी हूंदी आहे रोटी हिन में ऑयल घटि में घटि असां यूज कंदा आहियूं कुझ चीजां त ऑयल फ्री ठाहींदा आहियूं जीअं पालक असां ऑयल फ्री ठाहींदा आहियूं चांवर असां ऑयल फ्री ठाईंदा आहियूं अॼुकल्ह माण्हू हेल्थ कॉन्शियस रहनि था त असांखे इहा ख़बर आहे जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी औरि सफ़ाई जी तव्हांखे हंड्रेड परसेंट हा सफ़ाई जी असां हंड्रेड परसेंट गारंटी वठूं था की असां पूरी सफ़ाई सां तव्हांखे प्रोवाइड कराईंदासीं खादे पीते इहो न की तव्हां रेस्टोरेंट में ईंदव त न तव्हांखे जेको घर ते डिलीवरी कराईंदासीं उहो बि ॾाढी मस्त कराईंदासीं सुठी कराईंदासीं तव्हांखे आनंद अची वेंदव मिठो अगरि तव्हां थाली करायो था त मिठो त असां ईअं ई प्रोवाइड कराईंदा आहियूं रसगुल्ला प्रोवाइड कराईंदा आहियूं औरि अगरि तव्हां कुझु औरि चाहो था जीअं मिठे में रबड़ी हा रबड़ी या कुझ त उहो बि प्रोवाइड थी वेंदो

जी जी जी औरि उहो बि तव्हांजी मतिलबु फ्राई लॻंदव न फ्राई थियलु आहे अहिड़ी की मतिलबु ऑयल फ्री लॻंदव हीअं फील थींदव मां हीअं न न अगरि तव्हांजो इहो नम्बर अथव तव्हांजो वाट्सप नम्बर तव त मां तांखे लोकेशन सेंड थी करे रखांव तव्हांखे का कंहिं तरह जी दिक़त न थिए मां हिन टाइम त ॿुधाईंदीमांव हा हिन टाइम ते ॿुधाईंदीमांव असांजो सिंधी खादो ॾाढो मस्त तव खाईंदव त मज़ो अची वेंदव हिक बार खाई ॾिसो हा बिल्कुलु बिल्कुलु औरि तहां त हर जॻह ते इहे सभु खाईंदा आहियो डोसा इहे उहो हिकु बार सिंधी खादो खाई ॾिसो ॾाढो मस्त हूंदो अथव जी जी जी हा हा औरि अगरि तव्हांखे मेन्यू खपेव त मेन्यू बि मां हिन ई नम्बर ते तव्हांखे विझी रखदीमांव भेजे रखदीमांव मेन्यू में त हा हा हा पार्सल बिल्कुलु वधीक कोन अथव वध न न वधीक कोन अथव असां पंजाह रुपया वठंदा आहियूं तव्हां जेतरी बि थालियूं वनवायो ॾह थालियूं वनवायो पंजाह वनवायो उहो तव्हांजी मर्ज़ी लेकिन पंजाह रुपए चार्ज पवंदव त बसि पार्सल जो भेजण जो जी जी बिल्कुलु तव्हांखे न न बिल्कुलु बिल्कुलु असांजो सभु सेपरेट हूंदो अथव हा पैकेजिंग जेके हूंदी अथव बिल्कुलु सेपरेट हूंदी अथव अलॻि अलॻि मिलंदव अचार सब्जी दालि सभु अलॻि अलॻि मिलंदव बसि उहा हिकु थाली तव्हांखे अलॻि ॾई प्रोवाइड कराए रखदासीं उहा तव्हां हुन में विझी करे खाई सघो था चम्मच चम्मच सब असांजी तर्फ़ां ईंदव मां त इहो ई चाहींदमि तव्हां अची करे विज़िट बि करे वठो ॾिसी बि वठो खादो पीतो पाणी सभु कुझु तव्हां हिकु बार चैक करे वठो पंहिंजी अखियुनि सां पोइ तव्हां ऑर्डर ॾियो मां इहो न चवंदमि की तव्हां अख बंदि करे असां ते विश्वास कयो

जय झूलेलाल